औ हेलौ अह दे खुलुमबाय दे अह दे दे खुलुमबाय बहुत मोजां दे मा खौरांमोन अह

बाक्सा जिल्लायाथ' दा गोदानैसो जानाय बियो आसल'थे गोदोनि डिसट्रिक नङामोन आरो बिनि गोदो जोंनि भारतआव माबा जोंनि आसामाव एगार' खान जिल्ला दंमोन दा बे जिल्लानिनो कामरुप जिल्लाया मोनसे गेदेर जिल्लामोन आरो गोदो बे कामरुपनिसोमोन उनाव कामरुपआनो गावस्रानानै बरपेटा नलबारि आरो कामरुप हिसाबै जाबाय उनाव आरो थु थाउजेन थ्रि मायथाइआव दस फेब्रुवारि खालि थु थाउजेन थ्रि मायथाइनि दस फेब्रुवारि खालि जि फेब्रुवारि खालि एइ माबाजों बि एल टि आरो स्टेट आरो सेन्ट्रेल टिप्रा ट्राइब मोनसे एकर्ड जादोंमोन बर' सोमावसारगिरि बिएलटिफोरजों ओमफ्राय बैनि उनावसो बियो बि टि ए डि होन्नाय मोनसे बर'फोरनि थाखाय मोनसे आलादा मोनसे माबा रोखोम काउनसिल बादि मोनसे दाजायो आरो बिनिनो मोनसे जिल्ला महरै बाक्साया गोदानै महर मोनो ओरैनोथ' क'क्राझार थाबाय ओमफ्राय चिरां थाबाय बिनि उनाव बाक्सा आरो बिनि उनाव उदालगुरि दा बे बाक्सायानो माने बाक्सा जिल्लायाव सिगाङावथ' बुंनाय बादिबा मोनथाममोन जेरै तामुलपुर मुसलपुर आरो बिनिफ्राय सालबारि दा बाक्सायानो आरो गावबावबाय ना तामुलपुरा आलादा आलादा जालांबाय बेनिखायनो दा मुसलपुर आरो सालबारिआ थाबाय महकुमा हिसाबै मोन्नै दे दे जाबाय जाबाय सदर थावनिया दा मुसलपुराव बाक्सा जिल्लानिया डिसट्रिक हिसाबैबा

दे दे दे थेंकिउ उम थेंकिउ गोजोनबाय उम